हा असां डू झंगल में वञी पखियुनि खे ॾिसणु विया आहियूं ऐं पखियुनि जी फोटोग्राफी कई आहे ऐं उहो माहोलु असांखे ॾाढो वणंदड़ लॻंदो आहे ऐं पखी फोटोग्राफी करणु महिल जल्दी सां फोटोग्राफी करण न ॾींदा आहिनि ऐं मोर बि ॾिसो त कीअं पंख फैलाईंदा आहिनि ऐं उहो शिकारी या फोटोग्राफर खे ॾिसी ॾिसंदे ई उॾी वेंदा आहिनि पखियुनि जी फोटोग्राफी करण में ॾाढो सुठो लॻंदो आहे ऐं पखी असांखे ॾाढा वणंदा आहिनि पख कोयल कू कू कंदी आहे बुलबुल बि मिठिड़ी ॿोली ॿोलींदी आहे असां झंगल में पखियनि जा फोटो ॾाढा शानदार नमूने कढंदा आहियूं किथे सुम्ही करे किथे वेही करे किथे टेड़ा बीह करे जहिड़े नमूने जिते सही लॻंदो आहे उन तरीक़े सां फोटोग्राफी कंदा आहियूं ऐं ॾाढी मौज थी वेंदी आहे जय झूलेलाल जय झूलेलाल ॿियो त असां उन्हनि खे ॾाढो मनमोहक लॻंदा आहिनि पखी ऐं फोटूग्राफीअ में ॾाढो आनंदु ईंदो आहे असांखे सभु गॾिजी हूंदा आहियूं त को किथा बि फोटो खिचींदो आहे को किथा बि खिचींदो आहे अहिड़ी तरह ॾाढो टाइमपास सुठो थी वेंदो आहे ऐं ॾाढा पखी असांखे वणंदा आहिनि अहिड़ी तरह झंगल में पखियुनि जो शानदार शॉट्स कढंदा आहियूं जय झूलेलाल बेड़ा पार